हलो आप अंशिका बोल रहे हैं में बेबी बाविष्कर बोल रही

अंशिका इस्टेशनरी से आप अंशिका इस्टेशनरी से बोल रहे हैं क्या हाँ मुझे इस्टेशनरी से रबर कटर पेंसिल अच्छी क्वालिटी की चाहिए कंंपनी आपकी हिसाब से कंपनी का नाम आपकी हिसाब से हाँ आपके हिसाब से कंपनी जिसे आप दिला दीजिए लेकिन ऊँचे क्वालिटी के ना सामान चाहिए कटर पेंसिल रबर उसमें कुछ डिस्काउन मिलेगा डिस्काउंट भी मिलेगा उस पर

जी आपके हिसाब से दे दीजिए मुझे आपके हिसाब से मुझे दे दीजिए हाँ जी हाँ जी हाँ मैं अभी घर जा कर काड ओड आपको भेजूँगी फिर आप पेसे भी भेज दो उसको हाँ आज के तारीख में भेज दीजिए हाा मैं घर जाऊँगी आपको आर्डर दे दूँगी और आप मैं पैसे आपको भेज दूँगी